दि हाँ मैंने जोमोटो और स्वीग्गी से फूड डिलेवरी का इस्तेमाल किया है जिसका अनुभव मुझे अच्छा रहा है मैंने अपने घर बैठे अपना घर खाना आ जाता है कभी अपना इच्छा होती है कि आज मैं खाना न बनाऊँ मैं बाहर से मंगवालूँ और जैसे बाहर जाने का मन भी नही कर रहा है कि मै बाहर जाकर होटल मैं जा कर बैठ कर खाऊँ तो यह जो स्वीग्गी और जोमैटो की जो डिलेवरी है घर वाली तो बहुत अच्छी है इसका अनुभव मुझे बहुत अच्छा रहा है और खाना भी इसमें अच्छा ही आता है अपन जिस प्रकार का खाना पसंद करते है और वह मंगाते हैं तो उसी प्रकार का खाना आता है बस थोड़ा स्वाद में फ़र्क रहता है घर का बना हुआ खाने की बात अलग है बाहर के खाने बने हुए की बात अलग है लेकिन जो अपना वह जो समय रहता है न कि अरे आज मुझे खाना नहीं बनाना बाहर भी नहीं जाना है मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो उसके लिए बहुत ही बैहतरीन उपाय है कि हम स्वीग्गी या जोमैटो से खाना मंगा सकते हैं और अपना उस दिन को बिता सकते हैं